हय सांगात हांव मुगो सध्याक आउट ऑफ स्टॅशन आसां म्हाका हांव म्हणजे घरा पावलें की मागीर हांव तुका धाडपाक शकतलें एक दोन दीस लागतले म्हाका आनी तो ब्लाउज आसा पळय तो मुगो लायनींग घालपाचो आं आनी हें करपाचें की फाटलो गळ्योचो पॅटन आसा पळय तो तुमका धाडटा हांव कसो करपाचो तो आनी तो स्लिवलस करपाचो तुजे कडेन सपोज आसा न्ही मरून कलरचे कशें जाल्यार तू घाल ना जाल्यार हय कॉटन लायनींग हय बरें दिता हांव जी पे करता हांव आनी म्हाका मुगो मात्सो अर्जंट जाय आशिल्लो ब्लाउज चार दिसानी जाय आशिल्लो एक पांच दिसानी तरी जातलो नाल्या एक स दिसानी तरी म्हणजे हांवें तुका सपोज मंडे बरें चलता आनी ब्लाउज शिवपाक कितले पयशे बरें हांव तुका एक टू फिफ्टी ट्रांस्फर करता तर जी पे करता

बरें हांव दितां धाडून हय ते आशिल्ले फिटींग सारके मात्शे म्हाका टायट जाताले मुगो पूण तुवें ती दोन मारिल्ले न्ही हांवें मागीर एक सोडले तें बरें आं आं बरें